प्रणाम दीदी और तो ठीक है अपना बताइए क्या हाल चाल है

सब ठीक ठाक है आपके पास सब कुछ ठीक है इधर तो आपके पास गहना वहना है क्या आपको पास सब कुछ है ना कान का झाली चाहिए हाँ लटकाव में कितने तक हो सकता है न न झूमर वाला झूमर वाला

हाँ हाँ हाँ गोल्ड में गोल्ड में जो लटकाव में हाँ लटकाव में गोला में लटकाव वही पसंद है आपके पास है ना नहीं छोटा साइज में हाँ तो कितने पैसे तक हो सकता है आठ हजार दस हजार आठ हजार तक हो सकता है ना अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ हाँ चलिए ठीक ठीक है हाँ नहीं ज़्यादा वजन में नहीं चाहिएगा ना हल्का में चाहिए

हाँ हाँ ठीक है हाँ और सब तो ठीक है हाँ खाली नहीं झुमका में चाहिए छोटा में थोड़ा

नाक में का तो है जी

अच्छा नया डिजाइन में निकला है नया डिजाइन में का निकला है आपको तो कितने पैसे कितने पैसे तक हो जाएगा

ज़्यादा तो पैसा है नहीं मेरे पास तो वही पन्द्रह हजार है तो फिर मैं सोच रही हूँ वो उतने में कान में का ले लें और उतने में नाक भी का हो सकता है ना पन्द्रह हजार में

चलिए ठीक है उधार तो चल जाएगा ना उधार तो उधार तो चल जाएगा ना चलिए ठीक है हाँ हाँ धीरे धीरे तो हाँ अभी भेजे तो नहीं हैं थोड़ा बहुत भेजे हैं उतने में सोचेगा एडजेस्ट कर लें अच्छा अच्छा करधन भी आया है हाँ नहीं ये टाइम पे तो थोड़ा प्राब्लम चल रहा है मेरे घर पे थोड़ा हाँ हाँ थोड़ा प्राब्लम है नहीं तो मैं खरीद लेती वो भी